मुंहिंजी माउ मूंखे हिकिड़ो भेरो सिंध जे बारे में ॿुधायो हुओ ऐं पंहिंजी सिंधिड़ीअ खे यादि कयो हुयई त जेको हूअं ॿुधाईंदी वेई त हुनजे अनुसार मां पंहिंजे चित्र में उहा सिंधी ऐं उतां जी जेका सिंधी सभ्यता हुई हुनजे चवण जे हिसाब सां मां उहो चित्र कढियो हुओ ऐं पोइ मुंहिंजी माउ हुनखे ॾिसी करे तमामु मुंहिंजी अमड़ ख़ुशि थी ऐं चयई ही त तूं तमामु जीअं मां तोखे चयो तीअं ई तू चित्र ठाहियो आहे त छो न असां हिनखे सिंधी यादगिरीअ जे कंहिं अख़बार में हिनखे असां मोकिलियूं त ॾिसूं त छा थो थिए पोइ मां हिकिड़ी अख़बार निकिरंदी आहे सिंधीअ जी मारवी हा न उहा पंहिंजो वूमैन सां रिलेटेड आहे त मां हुन ते मोकिलियो हुओ